असां ऑनलाइन में इंस्टाग्राम यूज़ कंदा आहियूं इंस्टाग्राम ते जाम ॻाल्हियूं अहिड़ियूं सुठियूं आहिनि जंहिं असां वॾी सुठियूं सुठियूं इन्हनि सां बि असां हुननि खे फॉलो कंदा आहियूं असांखे जॻहि जॻहि जी करंट अपडेट्स जेके पवंदा आहिनि हुननि सभिनि खे ॼाण लॻंदी आहे ऐं कंहिं न हुते कंहिं कंहिंसां छा कयो आहे कीअं हले थो उहा सभिनि ॻाल्हियुनि जी असांखे ॼाण मिलंदी आहे इन खां अलावा असां फेसबुक बि यूज़ कंदा आहियूं ऐं पिंट्रस्ट बि यूज़ कंदा आहियूं असांखे हिननि बि असांखे इहे गाल्हियूं सम्झणु मिलंदियूं आहिनि त हुन में नयूं नयूं पैंटिंग्स ईंदियूं आहिनि उहो ॾिसी करे असांखे बि हिकु उहो उत्साह जाॻंदो आहे त असां बि टाइप जूं पैंटिंग्स कढियूं ऐं सुठे नमूने पंहिंजे जंहिं बि शौक़ु कयां उहो पूरो कयूं